हम लोग अक्सर फ़ोन पर वाॅइस काल करते रहते हैं या हमारे रिश्तेदार या जैसे कुछ लोग बाहर चले गए हैं तो हम लोग यह बीडियो काल भी करके उनसे बात करते रहते हैं बात करके देखते हैं कि उह कैसे हैं कैसे नहीं उनका हाल चाल लेते रहते हैं और आस पास का भी माहौल दिखाते रहते हैं तो इससे फ़ोन आज हमारे लिए एक अहम साधन है जो हम लोगों के लिए एक वरदान है आदमी फ़ोन से ही हर चीज़ करता रहता है वह कहीं भी रहता है इसका पता लग जाता है कि हाँ यह आदमी यहाँ पर है या हम कहीं पर है अपने घर वालों को बताते हैं देखो हम यहाँ पर आए हुए हैं इतना समय रुकेंगे ऐसा ऐसा यहाँ हो रहा है तो बोलते हैं चलो ठीक है फिर वहाँ का जो कुछ हो हम लोगों को भी दिखाइए तो हम लोग वहाँ से वीडियो काॅल करके दिखाते हैं या कोई हमारा भाई है या कोई हमारा री रिश्तेदार है कहीं गया हुआ है तो कहता है देखो हम यहाँ पर हैं देखो हमारे पास में ये सब चीज़ें रहती हैं हम लोग जो ऐसे नहीं देख पाते वहाँ से फ़ोन के ज़रिए ही देख लेते हैं पर दिखता रहता है कि हाँ चलो ठीक है हम नहीं पहुँचे लेकिन ये चीज़ हमको दिख गया है ऐसा ऐसा हो रहा है वहाँ ऐसा ऐसा होता है ऐसे ऐसे लोग रहते हैं सभी लोग वहाँ और लोग आ जाते हैं उनको भी दिखाते हैं कि देखो तुम नहीं आए हो ए देखो ये लोग आए हुए हैं लो इनसे बात कर लो आज फ़ोन हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हो गया है हम लोग जैसे फ़ोन पाते हैं तो घंटों दो घंटों उसमें ऐसे बिताते हैं कि पता भी नहीं चलता है क्योंकि हम लोग उसमें फ़िल्म भी देखते रहते हैं या और कुछ भी देख लेते हैं वीडियो देख लेते हैं गाने देख ले लेते हैं जिससे कि समय का पता भी नहीं चलता कि कब कितनी देर में या कितनी जल्दी हम लोगों का समय बीत गया है फ़ोन से तो हर आदमी ही जुड़ा रहता है क्योंकि अगर फ़ोन आज के समय में आदमी के पास ना रहे तो वह आदमी भी बैठे बैठे बोर हो जाता है इससे वह फ़ोन पर ही अपना सारा समय व्यतीत करता है कुछ आदमी तो ऐसे होते ऐसे ऐसे हैं जोकि हमेशा फ़ोन में ही व्यस्त रहते हैं अकेला आदमी बैठा है फ़ोन लिए है तो उसको मालूम ही नहीं होगा कि वह आदमी के बीच में है कहाँ पर है वह अपने ही फ़ोन पर मस्त रहता है उसको यह नहीं पता कि हम अकेले बैठे हैं किसी के साथ में बैठे हुए हैं इससे उसका भी समय समय आसानी से कटने लगता है समय समय में जैसे वो रत अ समय के साथ साथ स वह आदमी इतना व्यस्त हो जाता है कि ह अंह मतलब फ़ोन पर ही समय अपना निकाल लेता है बात मतलब किसी से बात करता है तो वह सोचता है कि चलो ठीक है हमारे आदमी हमारे साथ नहीं है पर हमारा फ़ोन हमारे साथ रहता है इससे हमको दिक्कत नहीं रहती है हम लोग आसानी से अपना काम कर रहे हैं तो फ़ोन हर आदमी के लिए एक ऐसा साथी हो गया है कि वह छोड़ फोन को चाह के भी नहीं छोड़ सकता है कि चलो हम इसको छोड़ दें तो बहुत मुश्किल होता अगर कभी उसका फ़ोन स्विच ऑफ़ हो जाता है किसी कारणवश तो वह इतना परेशान हो जाता है चाहे खाना पाए या ना पाए पर फ़ोन में ए फ़ोन को चार्ज रखना और रीचार्ज को रखना दोनों उसके जीवन में एक अहम वह बात हो गई है कि मतलब कुछ मिले या ना मिले पर फ़ोन चार्ज रहे और उसका रीचार्ज भी हमेशा रहे ताकि वह किसी से बात करे या कोई उसको फ़ोन करे तो उसकी उससे बात हो जाए वह हमेशा यही सोचता रहता है कि फ़ोन हमा हमारा हमेशा हमारे पास ही रहे और चार्ज रहे ताकि हमें किसी चीज़ की दिक़्क़त ना हो हम कहीं भी रहे कैसे भी रहें वह अपने पास हमेशा फ़ोन को रखे रहता है